आइ काल्हि बहुतसन एहन ऐप छै जे बहुत बेसी उपयोगमे आयल छै जेना ओहिमे सँ कोनो इंस्टाग्राम भेल फेसबुक भेल जे लोग बनाबै छै लोकके देखाबै लए नबका दोस्त सब बनबै लए उँ बाउ आइ काल्हि जे छै लोक स्मार्ट फोनके बहुत बेसी उपयोग कए रहल छै जाहिमे ओकर किछु फायदो छै तऽ किछु नुकसानो छै फायदा छै कि ओकरा जे जानकारी पाबय लए जगह जगह भटकए पड़य रहै ओ जानकारी ओकरा फोने पर भेट जाइ छै कोनो कोनो नबका चीज सीखै के छै तँ ओसब यूट्यूब पर देख लए छै नबका नबका दोस्त बनाबै होइ छै फेसबुक इंस्टाग्राम सबपर बना लै छै लेकिन बहुत नुकसानो छै जाहिसॅं लोक बहुत बेसी यूज उपयोग करै के कारण लोकसबके आँखिपर असर पड़य छै आर बहुत स्मार्ट फोनके यूज करयके वजह सॅं लोक बाहर नहि जायलए चाहै छै आर अपन परिवार सबके साथ सॅं बेसी ओ फोनमे समय व्यतीत करै छै